हँ हलो हँ बोलू बोलू न की बनै लए चाहै छी आर्मी बनै लऽए चाहै छियै अहाँ ठीक हय आर्मी बनै के लेल जनै छियै कि रोज अहाँके दौड़ लगाबै के होयत दौड़ की

हँ ओकरा लेल अच्छा अच्छा पौष्टिक भोजन करै के होतै जउना से कि शरीर मजबूत होतै की रोज के रोज दौड़य के प्रैक्टिस करू ओकरा बाद ओकरा लेल जे प्रावधान हय पी टी निकालै के भी होइ छै की हँ ओकरा बाद जे जे छथिन अतेक मेहनत केलखिन महात्मा गाँधी जी जे पी जी ई सब जे सत्याग्रह आन्दोलन चम्पारण जिला से कतेक मेहनत करलथिन हँ तऽ हँ तऽ उनकर जे आन्दोलन करलथिन जे से पूरा देश हिल गेलै जे आन्दोलन से पूरा देश जागरूक भेलै जाहिसे कि अंग्रेजके अपन भारत छोड़ के यहाँ से भागे के पड़लै की ई ओनहिते अहाँ मेहनत करबै खूब जीतोड़ मेहनत करबै तऽ आगे अपना मकशद मे सफल होबै आर्मी बन पबै हँ जे सब हँ खूब पौष्टिक हँ जे महात्मा गाँधी जी सत्याग्रह करलथिन सत्याग्रह पैदल यात्रा करलथिन जे पी जी जे जेने सऽ पूरा देश हिल गेलै राजीव गाँधी के गद्दी छोड़ऽ के पड़लै हँ से लोकके पूरा एगदम जागरूक बनाबै लोग मे एतना जोश भर देलखिन कि लोग गाँव गाँव सऽ खाली पैदल सब उनका लेल तैयारी हो हुनकर जयजयकार मनलै जेना से कि पूरा लोग के जागरूकता भेलै गरीब दलित सब खूब खुश भेलथिन जे से कि प्रधानमंत्री के भी उहाँ के अपन गद्दी छोड़ऽ के पर गेलै हँ यही तरह से अहाँ भी अपना जीतोड़ मेहनत करू और अपना मकशद मे कामयाब होउ